अच्छा जी अस रियासी बिच हून सनाना चाह्न्ने आं रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच जेह्ड़ी जनानियें दी तदाद ठीक ऐ पैह्लें लोक केह् करदे हे कि जनानी कुड़ियें गी इं'या बड़ा घट्ट चाहंदे हे की के कुड़ी इं'या लोक आखदे के कि कुड़ी पराया धन ऐ जां सौह्रे घर जाना इं'या मतलब बड़ा घट्ट गै उ'नेंगी समझदे हे कुड़ियां इसलै बी रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच केह् पूरे हिंदोस्तान बिच गै ओह् होंदा ते कुड़ियें दा जेह्का बहुत गै घट्ट चाहंदे न कुड़ियें गी उं'दे आस्तै गै हून अज्ज दे अजकल तुस दिक्खो ते पढ़ाई बी कुड़ी इं'या बराबर गै दर्जा दित्ता गेदा पढ़ाइयै दा बी अज्जकल कुड़ियां जेह्ड़ियां सब तूं जादै उप्पर टॉप नंबर ले दे सब तू जादै नंबर लै दियां न जित्थै जाओ उत्थै गै जादै कुड़ियां गै पढ़ा दियां न जादैतर बाकी घट्ट गै जागत जेह्ड़े घट्ट पढ़दे न ते साढ़े डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच एह् ऐ के

जनानियें कुड़ियें जेह्ड़ियें बाह्र जाना उ'नें थोह्ड़ा इं'या कुछ लोक होंदे जेह्ड़े गलत नज़र कन्नै बी दिखदे इस आस्तै जेह्ड़े आन जान बाह्र जेह्ड़ा घट्ट हा बाकी हून पढ़ने बिच आइया ते पढ़ने बिच कुड़ियां अग्गै गै अग्गै जा दियां न ते मुड़ें कोला बी अग्गै न ते मुड़े बड़े घट्ट पढ़ा दे न ते कुड़ियां पढ़ाइयै बिच बहुत गै अग्गै न नौकरियें च बी तुस इत्थै दिक्खो ते कुड़ियें गी नौकरी जादैतर थ्होआ दी की के जादै कुड़ियां गै पढ़ा दियां ते मुड़े थोह्ड़े घट्ट पढ़ा दे न ते एह् ऐ के ते साढ़े औने आह्ले टैम च ना कुड़ियें सब तू अग्गै चलना ते जागत् पिच्छें रेही जाने न हून तुस दिक्खो कुड़ियें दी तदाद घट्ट होई चुकी दी की के जित्थै दिक्खो हर घर गै मुड़े दौं गै मुड़े होंदे ते कुड़ियें आस्तै कुड़ी कोई दिखदा नेईं कुड़ियें दा एह् होंदा कि कुड़ी आह्ग उन्नै मतलब खर्चा कराना जां ब्याह् होना नुहाड़ा केह् होना अग्गै सौह्रे जाना उन्नै इस बास्तै इत्थै लोक कुड़ियै गी घट्ट चाहंदे हे पर हून औने आह्ले टाईम बिच कुड़ियां तां कुड़ियां हल्ली बी हून इं'या इत्थै पॉपुलेशन कुड़ियें दी घट्ट ऐ कुड़ियें दी पॉपुलेशन इस आस्तै घट्ट ऐ की कुड़ियें गी लोग घट्ट गै चाहंदे न ते हून कुड़ियां गै अग्गें आ दियां न सारा कम्म काज कुड़ियें गी गै दस्सना पौंदा कुड़ियें गी सनाना पौंदा पर कुड़ी एह् ऐ के पढ़ने बी अग्गै न पढ़ाइयें च दिक्खो ओह्बी अग्गें तां खेलें बिच दिक्खो ओह्बी अग्गै नौकरी लैने च उ'नें नौकरी बी लेई लैनी हर इक चीज़ हासल करी लैनी ते आई साढ़ी गल्ल पर की इत्थै कमजोरी केह् ही जेह्दी कुड़ियें आस्तै गै नेईं इन्ना चाहंदे हे लोक कमजोरी एह् ही कि औने आह्ले टाईम बिच सब कुछ ठीक होई जाना पैह्लें एह् हा की कुड़ी घर तू बाहर निं जाई सकदी ही बड़ा घर लगदा हा इं'या लोकें गी के एह् कुड़ियां जनानियां बाहर भेजना एह् ठीक निं लगदियां हैन अज्जकल तुस दिक्खो

इंदु बाला होर इत्थै रेहियां डिस्ट्रिक्ट डीसी रेहियां रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच बहुत अच्छा उ'नें कम्म कीता रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच ते ओह्दे बाद ओह् उधमपुर चली गे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर चली गे उत्थै बी उटनें बड़ा अच्छा कम्म कीता इत्थै जिसलै कोरोना टैम था उटनें कोरोना टैम बिच बहुत गै जादै हैल्प कीती गरीबें लोकें दी बहुत जादै मदद कीती राशन पजाया भाएं सरकार कोला आया हर बंदे गी राशन थ्होया डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच एह् कि जेह्ड़ा आक्खेआ जंदा कुड़ियें दा बहुत गै जादै हौसला अफजाई करना चाहिदी की कुड़ियां अग्गै पढ़ने च बी लायक न हर गल्लै बिच हर कम्म बिच बी अग्गै चला दियां न सब तूं जादै पावर जेह्की उ'नेंगी नौकरी बी इसलै दिक्खी लैओ तुस हून जि'यां डाक्टर इंदु बाला होर हियां ओह्बी इत्थै नौकरी करियै गेइयां उठी होर बहुत गै जादै कुड़ियां केएएस बना दियां आईएएस बना दियां अफसर रैंक च बी जा दियां इस कन्नै एह् होंदा कि साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी पिछली कमजोरी ही ओह् हून लगदा कि दूर होई चुकी दी ऐ होर अस चाह्न्ने आं के कि हर घर कुड़ी होऐ हर घर इक्क दौं कुड़ी होनी चाहिदी जिस बजह कन्नै घर चलदा अग्गै संसार चलदा होर कुड़ियें गी पूरा दर्जा देना चाहिदा कि जि'यां मुड़ें गी थ्होंदा हा इं'या पूरा कुड़ियें गी दर्जा देना चाहिदा ते हून उस कन्नै एह् ऐ के कुड़ियें दी पढ़ाई बी ठीक चली पौनी ते सब किश ठीक होना ते होर औने आह्ले टैम गै कुड़ियें गै अग्गें निकलना ते कुड़ियें दा गै जादै कुड़ियां जनानियां गै अग्गें चलनियां न की के सरकार बी अग्गें चाहंदी ऐ हून जि'यां लोग कुड़ियां एह् आखदे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बेटी कुत्थै पढ़ाओ ते कुत्थै बचाओ लोक चाहंदे नेहें कुड़ियें गी भाई बेटी होना बी जरूरी ऐ लोक चाहंदे के मुड़े गै मुड़े होना चाहिदे कुड़ियां नेईं होना चाही दियां अज्ज दी डेट च एह् ऐ कि थोह्ड़ी जागरूकता आई दी लोकें च ते हून जेह्ड़ा कुड़ियें दा घर बाहर बी पालन पोषण ठीक करदे अग्गै पढ़ाई बी ठीक होआ दी हून जित्थै बी जाह्गे कुड़ियां जादै ते मुड़े घट्ट होने न ते नौकरियें बिच आइया कि अज्ज दी डेट बिच ते नौकरियां कुड़ियें गी जादै थ्होआ दियां न ते मुड़े जादै पढ़ा दे निं हैन ते मुड़ें गी नौकरी तां गै घट्ट की के मुड़े जादै पढ़दे निं हैन ते बस में इन्ना गै आखना चाह्न्नां के जेह्ड़ी कुड़ियें दी जेह्ड़ी पैह्लें ही कमजोरी जेह्ड़ी एह् ही ते कुड़ियां जेह्ड़ियां घट्ट चाहंदे हे लोक हून जेह्ड़ा ठीक होई दा एह् कुड़ियें गी सब तू अग्गै आना चाहिदा हून थोह्ड़ा थोह्ड़ा एह् वातावरण आई चुके दा साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच केह् पूरे वर्ल्ड बिच केह् पूरे संसार बिच गै एह् होई दा के पूरे भारत बिच गै होई दा की जेह्ड़ा कुड़ियें गी जेह्ड़ा जादै अग्गें आना चाहिदा ठीक ऐ जै हिंद